प्रणाम सर कहियौ ने हेलो कहियौ आओरसभ ठीक हइ की सर कोन तरहके कोनो दिक्कत छै कहियौ हमरा तरफसँ कोनो त्रुटि भेलै हेँ की ह्म्म अपन तरफसँ पूरा कोशिश केलियै कयल जाइ छै कि बच्चाके बढ़िआँ तरहसँ पढ़ायल जेतै आगे के लेल लेकिन इएह एजमे बच्चाके तऽ नर्सरी एल के जी के बच्चाकेँ तऽ अहाँकेँ उएहके हिसाबसँ पढ़ायल जेतै ने मतलब उएह हिसाबसँ ने ओकर जे एज बच्चा छै हुनकर अथि छै तऽ उएह हिसाबसँ नहि हमरा तऽ लगैए ठीक जा रहल छै ओना अहाँ कहि रहल छियै कोनो त्रुटि छै तऽ अपना तरफसँ कोशिश करबै जे आब ठीक हेतै ह्म्म हँ ओ दण्ड बच्चाके किछु सिखबैएके लेल इस्कुलमे दैत छै ओनाहिते थोड़े ने दैत छै समझि सकै छियै ठीक छै आबसँ आगेसँ ध्यान देल जेतै ओकरा कड़ीसँ कड़ी सजा आब एतेक छोट बच्चाकेँ सजो देनाइ तऽ नहि रहै छै से प्यारसँ समझेबै जेना ओ बच्चा ढलल जेतै जे कि आइ काल्हिके बच्चाके मारनाइ सही गप्प नहि रहै छै आब तऽ सरकारो कहलकै हेँ जे नहि मारि सकै छी अहाँ ओकरा प्यारेसँ जतेक समझाय समझि सकै कोशिश अपना तरफसँ रहतै आ नहि समझतै तऽ एक दू चाटो जरूर मारबै ओना अगर किछु गलती रहल तऽ हम माफी चाहै छी ह्म्म सोचि सकै छी अहाँ की कहय लेल चाहै छी अहाँकेँ कोइ बच्चाके माता पिता पैसा दऽ रहल छै फ्रीमे नहि पढ़ाबै छै तऽ आगेसँ हम बिल्कुल ध्यान राखब लेकिन मायो बापके गार्जियन